हैलो हां जी नमस्ते नमस्ते हां जी हां जी अस आरे आह्ले बोला दे हां जी हां जी अच्छा रेट उ'ऐ चला दा जेह्ड़ा लोकें में केह्ड़ा बद्ध लाई ओड़ना बीह् पंजी रपेऽ किलो चलो लेई लैएओ

कि'यां ऐं